हिंदी भास पुराय भारताची आवय म्हणल्यार जाता हिंदी भास आनी कोंकणी भास ह्यो दोनूय भासो देवनागरी लिपयेन आसात हिंदी भारताची भास जाल्यार कोंकणी गोंयची भास दोनूय भासो आमकां कोंकणी मनशाक म्हत्वाच्यो गोंया भायलो जो मोनीस येता ताका कोंकणी कळना जाल्यार ताका आमी हिंदी भाशेंतल्यान समजावपाक शकतात कारण ताका लागून दर एक भारतीय नागरिकाक हिंदी भास येवपाक उलोवपाक येवपाकूय जाय ताका लागून सरकारांनी हिंदी हिंदी जी आसा ती दुसरी भास दवरल्या आनी कोंकणी जी आसा ती तिसरी भास दवरल्या शाळेंत जे आसा त्या भुरग्यांक ह्यो दोनूय भासो म्हत्वाच्यो पूण आयज काळ पळोवपाक गेल्यार चडशीं भुरगीं जीं आसात तीं इंग्लीश भाशेक चड म्हत्व दितात हेरां कडल्यान घरा घरा कडल्यान बी तीं इंग्लीश भाशेन उलयतात सो जाता तितलें तांच्यानी कोंकणीन उलोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय तशें तांच्या पालकांनी तांची ज्यो आवय बापूय आसा तांच्यांनी आपल्या भुरग्यां कडल्यान कोंकणीन उलोवपाक जाय जाल्यारूच आमची जी कोंकणी भाास आसा ती मुखार पावतली आनी तशेंच कोंकणी भाशेंतल्यान आमी आमचे गोंयची संस्कृताय परंपरा जी आसा ती भाशेंतल्यान आमी पावोवपाक शकतात आनी ही परंपरा हे ट्रेडिशन जें आसा कल्चर जो आसा तो कोंकणी भाशेंतल्या भाशेंतल्यान दाखोवपाकूय आमी शकतात ताका लागून कोंकणी जी आसा ती आमकां आयज काल खूब गरजेची आसा सो दर एका मनशान गोंयची जी भास आसा ती कोंकणी उलोवपाक जाता तितलो प्रयत्न करपाक जाय जाल्यारूच आमची कोंकणी जी आसा ती फुडले पिळगे मेरेन पावतली आनी तांची फुडली पिळगे जे आसा ते आपले फुडले फुडले पिळगे कडेन पावोवपाक प्रवास चालू दवरपाक जाय ताका लागून कोंकणी आनी हिंदी जी आसा ती दोनूय भासो गरजेच्यो